گذشتہ رمضانوں میں کسی کے گھر میں پکوان بنانے کے درمیان آگ لگ گئی اور وہاں پر افرا تفری مچ گئی ہمارے پڑوس کا ہی وہ مکان تھا جب شور کی آواز سنی تو ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو کڑاہی میں بے پناہ آگ ابل رہی تھی جس کی لپٹیں چھت تک چھو رہی تھیں تبھی ہوش مندی سے ہم نے کام لیا اور اس کو بجھانے کے لیے کوشش کی اسی درمیان میں ہم نے ایک ٹوویل کو دیکھا اور اس تولیہ کو ہم نے پانی میں ڈبو کر کڑاہی کے اوپر بہت احتیاط سے ڈالا پر آگ کم نہ ہوئی لپٹیں چاروں طرف نکل رہی تھیں ادھر ادھر نظر دوڑائی اور دیکھا ایک فرائی فان رکھا تھا اس پین کو ہم نے اٹھایا اور کڑاہی کے اوپر ڈھک دیا جس سے آکسیجن کا سمپرک ٹوٹ گیا اور فورا ہی آگ بجھ گئی